हमारे पास ये पट्टी गए थे पट्टी गए थे कि पंखा के लिए लड़का बोला अम्मा चलो हमारे पास एक हजार रूपया है चलो एक ठे पंखा क ले बहुत गर्मी हे इतनी गर्मी में चलो पंखा ले ले गए दुकान पे दुकान के पास गए थे दुकान वाले बोला बोला हम कहे भईया पंखा कितने के हैं कहेन भैया पन्द्रह सौ पन्द्रह सौ हैं हम बोलो भईया कुछ कम न कम बेसी नहीं होई जा होई जाएगा तो ठीक है हमारे पास एक ही हजार है भईया कहेन नहीं नहीं होय नहीं जाएगा भईया हम कहेन नहीं भईया गरीब आदमी हैं दे दो वो बोला भईया नहीं नहीं होगा न हो पाएगा फिर हम दुकान छोड़ के आए थे दुकान छोड़ के जब निकले तो दुकान वाले फिर बोला आओ आओ माता जी आओ लई जाओ पंखा आप देखे कहा एक साल के गारंटी है आपको पंखा पे एक साल की गारंटी है हम कहे ठीक है भाई दो ले के आए एक हजार पे एक हजार पे ले के आए एक साल की गारंटी है पंखा लगाए दो चार महीने जौन है दो चार महीने जौन है चला बहुत बढ़िया चला फिर भी अपने आप पंखा रुक गया गए थे दुकान पे भाई आप तो एक साल के गारंटी लिहे अब चार महीना चला है देखो कहेन नई हम पंखा आपको दिया नहीं है ये पंखा आपने हमरे दुकान के हे नहीं दूसरा दुकान पे है दुकान वाले इतना बदतमीज है बोले जे नहीं पखा हमरे दुकान पे हे नहीं दूसरा हम कहे जाओ जब गरीब थे एक हजार रुपया राजा न हो जाएंगे फिर ले लेंगे हम जे मार के हम घरे आ गए हैं फिर लड़का बोला जाने दो उतना कभी हम कमा लेंगे लड़का हमारे संतोष खा लिया हम कहे जाने दो

एक दिन फिर गए करैलक बाजार करैलक बाजार गए ओका पूरा पंखा जौन है बनाए पाँच रुपिया लगा अभी तक पंखा हमारा चलता है चल चलने लगा फिर भी